हाथसँ जे कलकार बनाबैले पुरना जमानामऽ फोटो ओ फोटोअर अभी फोटोमऽ बहुत अन्तर छै अभी फोटो लोग अर बहुत बढ़िआँ लागैत छै देखयमे नीक लागैत छै आओर जे हाथसँ कलाकार जे बनाबैलऽ पुराना जमानामऽ अऽ पूरा जाहिसँ महात्मा गाँधी बुद्धरऽ फोटो स्टैचू बनयके आओर जे भी र राजस्थानमऽ जे बनैत छै जे लोगरऽ टू कोपी ओ बहुत देखयमे बढ़िआँ लागैत छै ओकरो वस्ते जे उतारि सकैत छै लोग अपना फोटो खिन्चीके बनावसँ छै जे